ناسک ضلے میں تفریح کے لیے بہت سے اختیارات دستیاب ہیں یہاں کچھ اہم تفریحی سرگرمیاں اختیارات ہے پارک اور باغات ناسک ضلعے میں بہت سے خوبصورت پارک اور باغات ہیں ان میں سے کچھ مقبول پارکوں میں پیس پارک رام گڑھ پارک اور وندھیا ماتا باغات شامل ہیں ان پارکوں میں لوگوں کو آرام کرنے سیر کرنے اور تفریح کرنے کے لیے بہت سے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کھیلوں کی سہولیات ناسک ضلع میں کھیلوں کے لیے بھی بہت سی سہلولیات دستیاب ہیں ان میں سے کچھ مقبول سہولیات میں ڈھاکوال کھیل کا میدان ناسک کرکٹ اسٹیڈیم اور ناسک ٹینس کلب شامل ہیں یہ سہولیات لوگوں کو اپنے پسندیدہ کھیلوں میں مشغول ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں ناسک ضلعے میں تھئیٹر اور ثقافتی تقریبات بھی منعقد ہوتی رہتی ہے ان میں سے کچھ مقبول مقامات میں ناسک تھئیٹر اور ناسک آرٹ کلب شامل ہے یہ مقامات لوگوں کو تفریحی اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں ناسک ضلعے میں کچھ مقبول سنیما گھروں میں ٹی وی نائین سنیما اور رنوی سنیما شامل ہے ان سنیما گھروں میں مختلف قسم کی فلمیں نمائیش کے لیے پیش کی جاتی ہیں ناسک ضلعے میں کچھ مقبول کھیلوں کے میدانوں میں ڈھاکوال کھیل کا میدان اور ںاسک کرکٹ اسٹیڈیم شامل ہے ان کھیلوں کے میدانوں میں مختلف قسم کے کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوتے رہتے ہیں ناسک ضلعے میں کچھ مقبول پارکوں اور باغات میں پیس پارک رام گڑھ پارک اور وندھیا ماتا باغات شامل ہیں ان پارکوں اور باغات میں داخلہ مفت ہے ناسک ضلعے میں تفریح کے لیے بہت سے اور بھی اختیارات دستیاب ہیں یہاں کچھ مزید سرگرمیاں ہیں جن میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ٹریکنگ اور پیدل سفر ناسک ضلعے میں کئی خوبصورت پہاڑی علاقے ہیں ان علاقوں میں ٹریکنگ اور پیدل سفر کے لیے بہت سے مواقع ہیں ناسک ضلعے میں سائیکلنگ کے لیے بہت سے راستے ہیں یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ ناسک ضلعے کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ناسک ضلعے ایک خوبصورت ضلع ہے جس میں تصویر کشی کے لیے بہت سے مواقع ہیں ناسک ضلعے میں کئی ثقافتی اور تاریخی مقامات ہیں جن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے ناسک ایک تفریحی اور دلچسپ ضلع ہے اس ضلع میں ہر عمر اور دلچسپی کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہے